बाइक हलाइनि अॼु कल्ह जे माण्हुनि खे इलाही वणंदो आहे नंढे खां ॿ वठी ॿुढनि ताईं सभिनी खे बाइक हलाइण जो शौक़ु इलाही हूंदो आहे ॿियनि ॿियनि माण्हुनि खे ॿी ॿी बाइक जो जूं ॻाॾियूं वणंदियूं आहिनि मूंखे त इलाही बाइक वणंदियूं आहिनि जीअं कि बुलेट करिश्मा आर वन फ़ाइव एक्टिवा ऐं ई बाइक मूं वटि हींअर ई बाइक आहे हिकु एक्टिवा आहे मुंहिंजे सुपिननि जी बाइक बुलेट आहे बुलेट हलाइण में मूंखे इलाही मज़ा ईंदी आहे हीअं इलाही वज़न वारी बाइक आहे ऐं हलाइण खां रॉयल फीलिंग ईंदी आहे इलाही माण्हू अलॻि अलॻि यात्रा ते बाइक खणी वेंदा आहिनि त उन्हनि यात्रा वारी अमुक बाइक इलाही आरामदाइकु आहिनि जीअं कि बुलेट एक्टिवा ऐं इलाही अहिड़ियूं बाइकूं पाण आहिनि जो थकान कोन महसूसु थींदी आहे पंहिंजी यात्रा सुठी हिते थींदी आहे